हम अवस्था तऽ आब अधिक भऽ गेल इसकुलक टाइम तऽ पचास वर्ष पहले छूट गेल लेकिन हम सभ तखन पढ़ै जाइ तऽ विषय तऽ सब शास्त्र नीके है कोइ बेजाइ न है लेकिन हमरा सभके सभ्यता सन्स्कृति संस्कृत भाषामे अपनापन व्यवहारके देखऽके मिलल आ व्यवहार निकटतम भाषाके प्रयोगसँ वसुधैव कुटुम्बकम सम्पर्कमे आबि गेल एहि लेल संस्कृत भाषा विद्वानोके मध्य सभी भाषाओं की जननी है जननी के माने तऽ मानबै करि सकै छै आ सभके रहस्य संस्कृते भाषासँ ज्योतिष निकलल छै जेहि ज्योतिषके इकबाल पर आइ विज्ञान खगोल सभके जननी संस्कृते भाषा जे आजके परिवेशमे चन्द्रलोक पर भी पहुँच गेलै आओर हमर वैज्ञानिक सूर्यलोक तक पर भी कमर कस देलै है ओहोमे विजय प्राप्त हेबै करतै ताहि लेल संस्कृत भाषा बहुत विकासशील है संस्कृतमे